وعلیکم السّلام سر کیسے ہیں آپ ہاں سر ہاں مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ اپنے جو ایک ٹیچر ہیں آپ اس کے تنازع میں آپنے کلاس میں آپ کی کیا کیا اچیوومنٹ ہیں سر کچھ بتا سکتے ہیں اور یا کس طرح کی کامیابی آپ کلاس میں حاصل کر رہے ہیں جی جی جی جی جی جی جی بس ایک استاد کی ایک استاد کیا اپنے بچوں کو لیے کہ کیا اچیومنٹ ایک استاد کو لگتا ہے کیا کیا آپ نے یا آپ نے اب تک کیا کیا گول اچیو کر لی ہے استادی میں جی جی دہلی جی جی جی جی جی جی جی جی جی

جی جی جی یہ بہت اچھا طریقہ جی جی بہت اچھا طریقہ یہ آپ بتا رہے ہیں جی جی جی جی شکریہ ماشاء اللہ آپ نے کافی چیزیں گول اچیو کیا ہے سر مجھے میں کیا اپنی بات کو یہیں ختم کر سکتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ السلام علیکم